पहले तो हमारे घर की रसोई में कोई बिजली के उपकरण नहीं थे अब जो है मिक्सर ग्राइन्डर गैस सिलेण्डर और इण्डेक्शन यह सब हैं ज़ूसर तो पहले औरतों को जो है थोड़ा परिश्रम पड़ता था लेकिन अब जो है कोई परिश्रम नहीं लगता सब काम बिजली से होता है या जैसे मान लीजिए इन्वर्टर से होता है इन्वर्टर भी हमारे यहाँ है तो पहले से आराम तो है लेकिन परिश्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता था और औरतें भी स्वस्थ रहती थीं अब तो तमाम प्रकार के रोग वग़ैरह आ रहे हैं और रसोई में बिजली के उपकरण होने से गैस सिलेण्डर होने से धुआँ नहीं लगता है और औरतों की आँखों को कोई कुप्रभाव नहीं होता है और और जो हल्दी मसाला या कोई चीज़ काटना है सब उपकरणों से हो रहा है तो इससे जो है आराम तो बहुत है फिर भी जैसे मान लीजिए कभी लाइन हमलोगों का देहात में घर है तो लाइन दो तीन दिन आँधी वग़ैरह आती है तो चली जाती है तुरन्त दिक्कत होती है फिर वही पुराने सिस्टम पर आना पड़ता है लेकिन फिर ठीक हो जाती है तो फिर नया जो उपकरण हम उससे जो है मदद करके अपना काम कर लेती हैं घर की औरतें तो रसोई में बिजली के उपकरण होने से बहुत आराम है अब सेहत के लिए कितना लाभदायक है यह तो आप भी हमलोगों से बेहतर समझ सकते हैं और पुराने दिनों में सिलबट्टा खलबट्टा और जो है काम होता था अब जो है मिक्सर से हल्दी पाउडर मसाला पाउडर सब तैयार हो रहा है मिक्सर ग्राइन्डर से और गैस सिलेण्डर से भोजन बन रहा है और पहले जो चूल्हे पर बनता था हमलोगों का भोजन वह खाने में इससे स्वादिष्ट था लेकिन साफ औरतों की आँख आँख की दृष्टि से जो है ठीक नहीं था क्योंकि धुआँ लगने से आँख खराब हो जाती थी मोतियाबिन्द हो जाता था यही सब सिस्टम था आज आधुनिक युग है इसमें उपकरण का होना ज़रूरी है इस हर घर में छोटे बड़े घरों में अपनी आय के अनुसार सभी लोग सामान रखे हैं विद्युत उपकरण सब लोग रखे हैं जैसे मान लीजिए जो घर में रहे रहा है वह अपना पन्खा लगाया है मिक्सर है ग्राइन्डर है गैस है सिलेण्डर है और ओवन है और इण्डेक्शन चूल्हा है सब विद्युत उपकरण हैं